ہمارے یہاں مقامی فنکار تو زیادہ نہیں ہیں اور کاریگر بھی اتنے نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے کسی بھی علاقے میں جس سے کہ لوگ اور سیکھیں اور اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھیں اور اس طرح کا کوئی شیشن بھی نہیں ہوتا ہے ہاں دور شہروں میں ہوتا ہے جیسے کہ لکھنؤ میں اس طرح کے سیشن ہوتے ہیں اگر کسی کو جانا ہوتا ہے یا کسی کو سیکھنا ہوتا ہے تو وہیں جاتا ہے اور اگر جیسے مجھے کسی طرح کا فن سیکھنا ہے تو مشورہ تو کسی سے نہیں لیتے ہیں لیکن ضرور انٹرنیٹ پہ مشورہ لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو صحیح مشورہ ملتا ہے ان سارے معاملوں میں انٹرنیٹ پہ اس طرح کے ان سارے معاملوں میں لوگ کافی انٹرسٹیڈ رہتے ہیں اسی لیے انٹرنیٹ پہ اس کا صحیح مشورہ ملتا ہے